ہمارے علاقے میں جب زمین خریدی یا بیچی جاتی ہے تو لوگوں کو بہت سارے قانونی مسائل پیش آتے ہیں جن کے بارے میں عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں خاص طور پر جب لوگ اپنی زمین فروخت کرتے ہیں تو اس کے لیے زمین کے کاغذات اور خریدنے والے اور بیچنے والے کے کاغذات اور اسی طریقے سے سرکاری عوض نامہ اور جو بھی چیزیں ان کے لیے دستیاب ہونی چاہئیں وہ ساری چیزوں کا جانکار ہونا ہمارے لیے اور ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیوں کہ اس میں بہت سارے قانونی مسائل ہوتے ہیں جن کا حل کرنا زمین خریدنے یا بیچنے سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اگر اس بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوں گی تو ہم لوگ اپنی زمین خرید یا بیچ نہیں پائیں گے جس سے ہم لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا فر ہم لوگ اچھی طرح سے اپنی زمین خرید یا بیچ نہیں سکتے ہیں